हमर सबके भाषा हमर सबके जे भाषा हइ जे भाषामे हमरासबके बात होइ छै जे अभी हम अहाँके साथे बात करि रहल छी इएह हमर सबके हिन्दी भाषा हइ जे हमर सबके गाँव घरमे सारा लोकके साथे रहै छिए ओहिमे हमसब की करै छिए सारा चीज इएह भाषामे हमसब बातचीत करै छिए सारा बेबस्था हमसब इएह भाषामे करै छिए हमसब मुख्य रूपसँ हिन्दू छिए आओर हमर सबके धर्म जे हइ से सनातन धर्म हइ आओर सनातन धर्मके मुख्य हमरा सबके उद्देश्य हइ की सारा धर्मसँ सबसँ उपर धर्म सनातन धर्म होइ छै एहिमे अच्छासँ अच्छा जे व्यक्ति काज करै छै जे व्यक्ति दोसर व्यक्तिके मदद करै छनि ओ व्यक्तिके सनातन धर्ममे भगवानसँ तुलना कएल जाइ छै आओर सनातन धर्मके अन्तर्गत सारे हिन्दू लोक अबै छथिन जाहिमे बहुत सारा पर्व होइ छै जाहिमे दुर्गा पूजा हइ छठ पर्व हइ दीपावली हइ होली हइ अइसन अइसन बहुत सारा सनातन धर्म हमसब जे हिन्दू धर्म मानै छिए ई धर्म मे ईसब पर्व अबै छै ई पर्वके हमसब करै छिए सनातन धर्म हिन्दू धर्मके मुख्य कारण ई हइ कि एक दोसरके मदति करैके एक दोसरके साथे घुलिमिलिके रहैके एक दोसरपर अत्याचार जुल्म नहि करैके सब आदमी साथमे मिलिके ई जे गाँवमे हमसब रहै छिए ई गाँवमे जे हाट लगै छै बजार लगै छै वहाँ जाके हमसब हाट बजारमे वहाँसँ सब्जी खरीदके चावल खरीदके दालि खरीदके अपन जे दैनिक कामके हमरा सबके उपयोगके समान हइ ओसब खरीद ले लैली ओहिसँ हमसब अपन परिवारके भरण पोषण कएली एकरा बाद यहाँपर हइ कि छोटा छोटा पोखरि वगैरह हइ गाँव देहातमे तऽ ओ पोखरिमे लोक मछली वगैरह डालै छै ओहिमे जाल वगैरह चलाएल जाइ छै ओ जाल वगैरहसँ मछली वगैरह निकाललक ओ भी मछलीके हमसब ओकरा जे हइ से अपन उपयोगमे लैली ओकरा हमसब बनबैली ओकरा हमसब खएली

मकइ गेहूँ तऽ ईसबके खेती हमसब कएली तऽ मकइ गेहूँके खेती कएली मकइ गेहूँ कटली फेर मकइ गेहूँके हमसब ओकरा तैयार कएली तैयार कऽ कऽ ओकरा हमसब अपना खाइके लेल भी रखली खएलाके बाद जे बचल तऽ किछु नहि किछु हमरासबके पूँजिओ ने चाही बिना पूँजीके तऽ फेर दोबारा खेती नहि होतै तऽ ओकरा हमसब अलग छाँटिके जइसे दू क्विन्टल चाहे चारि क्विन्टल होलै ओकरा हमसब यहाँसँ बजार ले गेली जकरा मण्डी हमसब कहै छी वहाँ मण्डीमे लऽ जाकऽ ओकरा बेचली बेचिके जे हमरासबके पइसा आएल ओहिसँ मानि लेली कि परिवारके जइसे पढ़ाइ लिखाइ हइ तऽ ओहिमे किछु पइसाके जरूरत हइ तऽ ओहिमे खर्चा होइल दवा दारू मे हमसब किछु पइसाके खर्चा कएली अइसे हमसब अपन जे हइ परवरिश यहाँ गाँव समाजमे रहिके खेती बाड़ी कऽ कऽ अपना सारा लोकसँ एक दोसरासँ मिलिजुलिके एक दोसरके मददके साथ जे हमसब अपन कार्यक्रम आगे बढ़बै छिए